कुछ समय पहले मैंने एक बालों में लगाने वाला बजाज का हेयर ऑल ख़रीदा था वह इतना ख़राब निकला कि उसके बारे हम बता नहीं सकते जब कि तेल महेंगा था और तो और वह मैंने सोरूम से ख़रीदा था जैसे ही मैंने वह तेल बालों में लगाना शुरू किया तो मेरे बाल झड़ने लगे और तो और वह तेल मेरे बालों को भी सफ़ेद करने का लगा वह तेल लगाने से मेरे बाल पहले ही खराब थे अब और ख़राब हो गए हैं मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि बजाज का तेल कोई भी अपने बालों में नही लगाएं वरना बाल झड़ सकते हैं यह तेल बहुत ख़राब है मैंने तो वह तेल फेंक दिया